हमरा आरके जन्म अष्टमी घरे लगन होइ छै ओहिमे मेला लगै छै हमसब पावनि करै छी मेलामे जाइ छी घुमै लए ओहिके बाद अयलै चौरचन चौरचन पावनि केलहुॅं ओहिमे सबेरे सकाल सब किछु करऽ पड़ै छै सबकिछु तैयारी करऽ पड़ै छै धीपले धीपले सबकिछु बनबऽ पड़ै छै पकवान ओहिके बाद भगवान चन्द्रमाके भोग लगै छै ओहिके बाद सब धिपले धिपले खेलक ओहिके बाद ओहिके बाद आयल गणेश पूजा गणेश पूजा गेलहुॅं ओहिमे मेला देखलहुॅं झूला छलै सबचीजके दुकान छलै चाउमीनके छोला भटोरा मिठाइके जिलेबीके झिल्लीके मुरहीके तकर बाद झूला झुलना ब्रेक डांस छलै नाव बला छलै ओकरा झुला झुलके अयलहुॅं ओकर बाद भेलै आनन्त पूजा भेलै अनन्त पूजाके तैयारी बढ़िऑं भेलै अनन्त पूजा भऽ गेलै ओहए पीठे पर जितिया अयलै जितियामे चारि साँझ सह पड़ै छै झिमनीके फूल देख कऽ पावनि अथी होइ छै चारि दिन चारि साँझ सह पड़ै छै जितियामे ओहिकेबाद जितिया पारण होइ छै एहिकेबाद फेर दुर्गा पूजा अयतै दुर्गा पूजा हमरा सबके लगेमे होइ छै दस दिन मेला रहै छै एहिमे दसो दिन गेलहुॅं देखै लए भगवानके पूजा केलहुॅं साँझ देलहुॅं मेला बढ़िऑं लगै छै ओहिमे हर चीजके दुकान रहै छै ओइके बाद होयत काली पूजा काली पूजा केलहुॅं ओहिमे मेला देखलहुॅं ओहिके बाद होइ छै सामा सामा गेलहुॅं